ہیلو کیا یہ محمد سہیل ہیں یہ لکڑی کے سوداگر عبدالرحمان ہیں آج میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں بالکل محمد سہیل ساگوان کی لکڑی اپنی پائیداری اور قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے فرنیچر کی تیاری کے لیے بہترین انتخاب ہے کیا آپ براہ کرم مجھے ساگوان کی لکڑی کی قسم اور مقدار کے بارے میں کچھ تفصیلات فراہم کر سکتے ہیں جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں یہ کافی رقم ہے اور میں یقینی طور پر اس میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں ہمارے ساگوان کی لکڑی کے انتخاب میں مختلف درجات شامل ہیں اور میں آپ کے فرنیچر کے ٹکڑوں کے لیے مستقبل پر پُرکشش لکڑی رکھنے کی اہمیت کو سمجھتا ہوں میں آپ کی تفریحات پر پورا اترنے والا بہترین ٹکڑوں کو منتخب کرنا یقینی بناؤں گا یقیناً محمد سہیل میں آپ کو ساگوان کی لکڑی کے لیے ایک مسابقتی اقتباس فراہم کروں گا جس کی آپ کو ضرورت ہے جہاں تک ڈیلیوری کا تعلق ہے ہم شپنگ کے قابل اعتماد اختیارات پیش کرتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ لکڑی آپ تک وقت پر اور بہترین حالت میں پہنچ سکے میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ آپ کی ضروریات کے مطابق ڈیلیوری کا شیڈول تلاش کرنے کے لیے آپ کے ساتھ رابطہ قائم کروں آپ کا استقبال ہے محمد سہیل میں یقینی بنانے کے لیے حاضر ہوں کہ آپ کو اپنے فرنیچر کی تیاری کے لیے بہترین کوالٹی کی ساگوان کی لکڑی ملے جب بھی آپ تیار ہوں مجھ سے بلا جھجھک رابطہ کریں اور میں آپ کو قیمتوں کی تفصیلات اور کوئی اضافی معلومات فراہم کروں گا جس کی آپ کو ضرورت ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں تم بھی محمد سہیل خیال رکھیں اور جلد ہی آپ سے بات کریں گے